घरांत जितलें सोयरे येतात तितलें घर जागे आनी बरें उरता तेन्ना खंयचोय सोयरो घरांत आयलो की तो म्हाका तरी खूब आवडटा आनी हांव जाता तितली तेची आवड निवड लक्षांत घेवन ताचे प्रमाणेच हांव ताचे कडेन वागता किंवा तेची आवड निवड हांव समजून घेतां आनी त्या प्रमाणे हांव रांदतां आतां हांव तांचें खातीर रांदपाक तांकां जर शाकाहारी जाय किंवा तांकां जर मंसाहारी जाय ती तेची आवड लक्षांत घेवून तें तरेन हांव रांदपाचो प्रयत्न करतां आतां तांकां आवडटा त्यो आतांचें जे तरूण तरणाटें आसात तांकां आवडटा त्यो चडश्यो चाइनीज डिशीस पूण त्यो चाइनीज डिशीस ज्यो आसात ते सुद्दां करताना हांव दोनीचोय मेळ घालपाचो प्रयत्न करता म्हणजे जाता तितलें पौश्टीकय जातलें आनी बरेंय जातले आनी चाइनीजचो ताका मात्सो लागीचो हेंय मेळटलो अशें हांव विचार करून ती गजाल करतां